السلام علیکم میں ناہدہ جی آپ رفعت بول رہی ہو اچھا جی سب خیریت سے ہے نا ہاں ہاں ہاں نہیں میں کل نہیں کر پا رہی تھی کچھ ضروری کاموں کے سلسلے میں پٹنہ گئی تھی وہاں مجھے ہفتوں ٹائم لگ گیا اچھا نہیں ویسے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کئی روز سے سوچی کہ میں آپ سے بات کروں مجھے ایک کام بھی تھا آپ سے ضروری کام جی جی نہیں مجھے ایک جانکاری لینا تھا آپ سے اچھا ہاں ہاں نہیں وہ جانکاری یہ تھا کہ میرے آدھار کارڈ کی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرنا تھا اس میں آدھار کارڈ میں نہ ڈیٹ آف برتھ مسمیچ ہے اچھا وہ کتنے دن میں سدھر کے آ جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر چھ نہیں وہ ضروری تھا کیونکہ مجھے ایک فارم بھرنا تھا ہاں اس میں ایک ہفتہ ٹائم رہ گیا ہے جی جی اور ڈیٹ آف برتھ مسمیچ رہنے پر تو مسئلہ ہو سکتا ہے ہاں ہاں تو کہاں جانا بہتر ہوا کہ آدھار کارڈ جلدی اپ ڈیٹ ہو کے آ جائے بلاک پر نہیں میں بلاک پر گئی تھی دو چار دن پہلے بھی گئی تھی ہاں ہاں کل بھی گئی تھی اکثر آدھار سینٹر بند رہتا ہے بلاک پر تو پھر میں کہاں جاؤں کہاں بہتر ہوگا ایجنٹ کے پاس جا سکتی ہوں سنی وہاں پیسہ بہت لگتا ہے ویسے کتنا پیسہ لگتا ہے وہاں چار سو روپئے نہیں بلاک پر تو پچاس روپئے میں ہو جاتا ہے ہاں لیکن وہاں بھی دھاندلی کرتا ہے آدھار سینٹر بند کر کے اپنا ایجنٹ بنائے ہوا ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائے ہوا ہے جی ویسے ایجنٹ کے پاس بہتر ہوگا یا بلاک پہ جانا یہ آپ بتا دیتی تو اچھا رہتا ہے ایجنٹ کے پاس اچھا وہاں کوئکلی کام ہوتا ہے جی جی ہاں ہاں ہاں مجھے فارم بھرنے میں ابھی ہے ہفتہ بھر ٹائم تو میں کہاں جاؤں آ ارجنٹ کے پاس چلی جاؤں کیا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شکریہ ٹھیک ہے میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں